नोंथाङा देग्लाय मा मा आबाद खालामनो सानदों

आदसा ओमफाइ जेन'बा मा मा बे मा मा माइआ बांसिन जायो जेन'बा नों गाइनायनि मादावहाय आच्छा आमफायो नोंथाङा बिदिनो बिजिनेस खालामा नामा माइ माइरं फोरनि जेन'बा आच्छा जेनबा ओमफायो मा मा माइ खौ बेसेबां बेसेबां दाम

मा माइखौ मा मा माइखौ बेसेबां बेसेबांनि फानो होनदां नोंथांखौ जेन'बा ओरैनो रनजिद जोसा माइब्रा इरिफ्रा बेसेबां बेसेबां थाङो जेन'बा ओमफायो नोंस्रा जेन'बा जेन'बा नों फानफैग्रा थावनि जायगाया दे होनबा बिदिनोसै